جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ گنے کی کھیتی کیسے ہوتی ہے ہم پہلے زمین کو تیار کرتے ہیں اس کو جوتتے ہیں جوتنے کے بعد کچھ دن کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس میں کوہڑی کا کھاد لگاتے ہیں گوبر کا اور پھر اس کی بوہائی کرتے ہیں بوانے کے بعد پھر ہم اس میں کھوڑ بناتے ہیں کھوڑ بنانے کے بعد اس میں ڈائی اور رجینٹ اور یوریا ڈالتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد پھر ہم گنا کاٹ کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں پھر ہم گنے کو زمین کے نیچے داب دیتے ہیں زمین کو ایک سار کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد پندرہ سے بیس دن کے بعد گنا باہر نکلتا ہے پھر ہم اس کے اندر پانی دیتے ہیں پانی لگا کر کے پھر اس میں دوائی ڈائی یوریا ڈالتے ہیں یہ سب چیز ڈالنے کے بعد پھر پندرہ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کی جو ہے کیلٹیوٹر سے بوہائی کرتے ہیں پھر اس میں دوائی لگاتے ہیں دوسری مرتبہ پھر بوہائی کرتے ہیں پھر اس میں دوائی لگاتے ہیں تین چار مرتبہ دوائی لگانے کے بعد پھر ہم اس کو ایک پنکھے سے اس کے کھوڑ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گنا ہوا میں گر نہ سکے پھر جب یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے چار پانچ پھٹ کا سات پھٹ کا ہو جاتا ہے پھر اس کی آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو گنے کر کے باندھتے ہیں اس کو پھر اور بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو دوسری مرتبہ باندھتے ہیں پھر بہت سارے گنے باندھتے ہیں چار مرتبہ چار پانچ مرتبہ ایکھ باندھنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ سردی کے موسم میں آ جاتا ہے سردی کے موسم میں آنے کے بعد پھر اس کی کٹائی کرتے ہیں ہم اس کو اگر شوگر میل چل جائے تو شوگر میل میں ڈالتے ہیں ورنہ جو لوکل چرخی ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں جہاں پہ شکر اور گڑ بنتا ہے ہمارا گنا شوگر میل میں بھی جاتا ہے چرخی میں بھی جاتا ہے اور یہاں پہ سبھی طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں